सरासनस्राथ' जों ओरैनो जोंहा सानजौफुनि जानाय लोंनायाव सानफ्रोमबो ना बेदर जायाब्लाबो ओरैनो सफ्थासेयाव खेबसे बा खेबनैहाय संनाय खावनाय जायो आरो सानजौफुनिया मोनाफोराव माब्लाबा बांसिन निरामिस जेन'बा सफ्थाफोराव खेबसे खेबनै मोनायावबो बिदिनो ना एबा बेदर जानाय जायो ओमफ्राय सानजुफुनि जानाय लोंनायावबो जेन'बाथ' जों फुङावबो माब्लाबा जाब्लाथाय ओरैनो मिरामिसखो जायो सानजौफुआव जानाय लोंनायफोराव सानफ्रोमबो नङाब्लाबो सफ्थासेयाव खेबनैहाय ना एबा बेदर संनाय जायो आरो ओमफ्राय मोनाफोरावबाबो खेबसे एबा खेबनै ना बेदर सफ्थासेयाव सानफ्रोमबो नङाब्लाबो सफ्थायाव खेबसेयाव जोङो खेबनैहाय ना बेदर मोनायावबो सानावबो माब्लाबा नाबो बेदरबो जायो इदि आरो इदि संना जानाय जायो आरो फुङाव बांसिनानो मिरामिस सानजुफोराव ना बेदर हयथ'बा मोनाफोरावबो माब्लाबा ना बेदर माब्लाबा मिरामिस सफ्थायाव खेबनै खेबथाम आरो सानफ्रोमबो नङाब्लाबो जों सफ्थासे खेबनै खेबनैहाय ना बेदर जायो आरो दिन बारखो लानानै एबा माब्लाबा मंगलबारफोराव जाया माब्लाबा बिष्तिबार बारफोरावबो जाया इदिनो सफ्थासेयाव खेबनै बारफोरखो नायनानै संनाय जायो मोनायावबो बा सानावबो माब्लाबा मोनायाव माब्लाबा सानाव ना बेदरखौ जानाय जायो आरो जोङो सानफ्रोमबो नङा सानफ्रोमबो जानाय जाया सफ्थासेयाव खेबनै खेबनैहाय मोनायाव माब्लाबा सानाव आरो सानाव नङाब्ला माब्लाबा मोनायाव सफ्थासेयाव खेबनैहाय फुङावथ' मिरामिस बांसिनानो जायो जोङो इदिहाय जोङो सानफ्रोमबो ना बेदर बायनानै जानो हाया नालाय बिदिनो सफ्थासेयाव खेबनै खेबनै जोङो जानाय जायो आरो दाउदैफोरबो मिरामिसब्लाबो ना बेदर हयथ' सानजौफुआव मोनायावबो माब्लाबा नाबो बेदरबो जाजायो माब्लाबा सानजौफुआव ना माब्लाबा मोनायाव बेदर आरो माब्लाबा मोनायाव ना सानजौफुआव बेदर जानाय जायो सफ्थासे खेबनै खेबनैहाय